हँ हमर पैकेज अइ दस लाखके

दू सओमे हँ भऽ जेतै दसो बीस टा बढ़तै तऽ हो जेतै हँ ओसभ अछि सब फूल अछि अहाँके कोन कोन लेबाके अछि

हँ भऽ जाइत खानामे चौबीस टा आइटम रहतै आओर जे छै गुलाब जामुन ईसब मिठाइमे रहतै किछु सूखा मिठाइ रहतै किछु रसवला मिठाइ भी रहतै आओर रसगुल्ला रस माधुरी ईसब रहतै आओर चौबीस टा भऽ जाइछे सभ मिला करिके नहि नहि हम ओसब सुविधा रखने छी ओहिमे सारा हँ पार्लरवला भी सुविधा छै जाकऽ सभ ओ सजा वजा देतै आओर ओसबदस लाखमे भऽ जाइत ठीक छै एकटा फोन कऽ देब तखन हम लेबरसबके भेजिकऽ काम स्टार्ट कराबैके शुरू करा देब कियाकि टेन्ट वेन्ट लगाबैमे समय लगै छै ने

अहा नहि नीक केलहुँ अइ जहिसँ पहिलेसँ डेट तऽ नीक रहै छै ने ठीक छै ठीक छै ठीक छै तऽ राखू